असां सिंधी हिते गुजरात में घणी संख्या में सिंधियुनि जी संख्या घणी आहे इलाही संख्या वॾी आहे तो सिंधी जेके बि आहिनि सभु पंहिंजी महिनतु करे कमाइण वारा आहिनि न कॾहिं नौकिरी करणु पसंदि कंदा आहिनि न कॾहिं बीख मांगण पसंदि कंदा आहिनि उहे पंहिंजे बलबूते ते पंहिंजी महिनत सां कमाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं जेतिरो थी सघे हर कोई पंहिंजे ॿारनि खे बिज़नेस में बिज़नेस सिखाइण जी कोशिशि कंदो आहे नंढिपण खां ऐं सिंधी असां जेके बि संस्कृति आहे जीअं त्योहारनि में असांजा झूलेलाल स्वामी जो चालीहो साहिबु आहे चेटी चंड आहे या ॿिया वारु त्योहारु जेके बि ईंदा आहिनि असां धाम धूम सां उत्सव हुननि जो मल्हाईंदा आहियूं गुरुनानक जयंती गुरुनानक जनम ॾींहुं ऐं गुरु गोविंद सिंह जी पाशायूं जेके बि जनम तिथि हूंदियूं आहिनि हुननि ते बि असां धूम धाम सां सर्कस कढंदा आहियूं ऐं हुननि जो बि उत्सव मल्हाईंदा आहियूं असांखे हर हिकु पासे मां जेको बि आहेअसां पंहिंजो महिनतु करे ऐं धंधनि में वाधारे वापारी वर्ग कुझु सिंधी आहे सभिनी पासे त हर हिकु धंधो जेका शइ किथे न मिले उहा सिंधी वटि मिलंदी राति अधु राति केॾी महिल बि सिंधी धंधे में सभ में अॻिते आहिनि